جی ہاں ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور اس کاروبار نے ہمارے یہاں کے بہت سارے تاجروں کو بہت کامیاب کیا ہے انہوں نے بالکل کم لاگت سے اس کاروبار کو شروع کیا شروع میں ناکامی ہاتھ لگی لیکن پھر اس کاروبار میں محنت اور لگن اور ساتھ ہی ایمانداری نے انہیں بہت آگے بڑھا دیا اور آج وہ ہمارے علاقے کے کامیاب شہرت یافتہ تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دہلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانا کے بارے میں اس نے بھی ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانا کا کاروبار سے کافی ترقی ہوتی ہے